हमारे भारत के स्वतंत्रता के बारे में अगर से बात की जाए तो ये स्वतंत्रता आंदोलन कई सारे व्यक्तियों के बलिदान के बारे में हमें याद दिलाता है कि कैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी अपना रक्तदान एवं अपना प्राण कुर्बान करके हमें स्वतंत्रता दिलाई है हमे उनके योगदान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए एवं उनके आंदोलन कर कर के हमें स्वतंत्रता दी हुई का हमें हमेशा ही सम्मान करना चाहिए की कैसे उन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके हमें स्वतंत्र भारत में रहने की आज्ञा एवं अनुमति दिलाई है अगर से स्वतंत्रता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में याद किया जाए तो उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जलियाँवाला बाग है जलियाँवाला बाग में कैसे बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों की भी हत्या अंग्रेजों द्वारा कर दी गई थी यह एक बहुत ही भयावह स्थिति उस समय उत्पन्न हुई थी एवं स्वतंत्रता दिलाने में भी कुछ प्रमुख नेताओं का भी हाथ है जैसे महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस जिनको हम लोग नेता जी के नाम से भी जानते हैं ऐसे बहुत सारे प्रमुख लोग एवं नेता हैं जो की अपने प्राणों को न्योछावर कर अपने जीवन का बलिदान कर हमें स्वतंत्र भारत में रहने योग्य छोड़ दिए है एवं हमे स्वतंत्रता दिलाई है